उस जहाँ वो शौच जाते थे वहाँ पर बहुत सारी गंभीर गंभीर दुर्गंध आती थी जब वहाँ से लोग कहीं दूर निकलते थे तो सब लोग ये सोचते थे कि ये उस उस मोहल्ले को या उस गली को जहाँ पर शौच जाते थे खुले में उसको ऐसा ऐसी संज्ञा दी गई थी कि ये बहुत बुरा इलाक़ा है यहाँ जाने से पहले लोग नाक बंद कर लेते थे मुंह पर कपड़ा ढाँक लेते थे और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि इससे इससे जहाँ पर ये लोग शौच जाते थे वहाँ से बहुत सारे मक्खियाँ वग़ैरह उड़ कर के हमारे घर के खानों में आ कर बैठ जाती थी और इससे बहुत ही बहुत ही गंभीर बीमारियों का गाँव वालों को सामना करना पड़ता था पर गाँव वाले इस बात से जागरूक नहीं थे वो तो बस अपनी सुविधा के लिए खुले में शौच जाते थे क्योंकि वो अवेयर नहीं थे उनके पास ऐसे योजनाएँ नहीं गई थी उनके पास जागरूकता नहीं थी कि हमें कहाँ कैसे शौच जाना चाहिए और शौच बाहर बाहर शौच के लिए जाने से हमें क्या नुक़सान है गाँव के कई हिस्सों में आज भी ऐसे होता है कि बहुत सारे घरों में शौचालय बनने के बावजूद भी लोग खुले में जाना खुले में शौच के लिए जाना ज़्यादा पसंद करते हैं इसका कारण ये है कि उनकी आदत है जो किसी ने ना शायद बदलने की कोशिश भी नहीं की है और ना कोई को किसी से कोई मतलब है कोई अवेयर नहीं है और वहाँ पर ये लोग जागरूक नहीं है इसका सब से बड़ा कारण ये है कि लोगों में शिक्षा का उतना ख़ास अवे शिक्षा का अपना ख़ास जागरूकता नहीं है तो ये कहीं ये सिचुएशन हमारे गाँव में है कि लोग ज़्यादा ज़्यादा ध्यान खुले में शौच जाने पर देते हैं पर मैं मानती हूँ कि अगर गाँवों में इस बात को लेकर जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए कि अगर आप खुले में जाते हो शौच के लिए तो वहाँ से मक्खियाँ आती है आपके खानों पर बैठी है वही खाना आप खाते हो जिससे आपके रक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर के अंदर होती है उस पर बुरा असर पड़ता है और अगर हम गाँव वालों को ये भी समझाएँ कि आप जो शौच जाते हो वहाँ से जो धूल के कण मिट्टी हवा के माध्यम से आती है आपके घरों के भरे हुए पानी में आप उसका इस्तेमाल कुल्ला करने में करते हो हाथ धुलने में करते हो बच्चे कहीं खेलते हुए जाते हैं हाथ ना धुलने की वजह से वो आते हैं डायरेक्टस और सीधे तरीक़े से खाना शुरू कर देते हैं तो इससे वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जुड़ सकते हैं तो हमारे लिए सब से ज़रूरी है कि पहले हम हमारी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाए और उन्हें हमें समझाने का प्रयास करें कि शौच बाहर शौच में जाने के क्या क्या नुक़सान होते हैं तभी यहाँ संभव है कि गाँव वाले इसे समझें और इन चीज़ों से बाहर निकले